ہیلو ہاں جی زینڈ اسکینر سے ڈیزائنر بول رہے ہیں آپ سر آپ تو آپ تو بہت بڑے ڈیزائنر ہیں جی آپ تو بہت بڑے ڈیزائنر ہیں دکھائیں گے تو ڈیزائن کا کچھ کام کرانا تھا مجھے پانچ سو ہاں پانچ سو اسٹال کے

جی جی پر ہم تو اچھے طریقے سے چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام ہو جائے ہمارا بڑھیا ڈیزائین

ہوں ہوں اچھا

پر جی بس اچھا یہ بھی صحیح ہے جی ہاں ہاں جی ٹھیک ہے اوکے اوکے سر جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے سر